جی السلام علیکم میری بات نرس سے ہو رہی ہے جی اصل میں کچھ دن پہلے جو ہے آپ کے یہاں دکھوائے تھے ہم کو جو ہے پیٹ میں درد تھا ابھی تو ٹھیک ٹھاک ہے طبیعت تو اصل میں ہم کو پوچھنا تھا کہ کھانے میں کیا کیا رسٹرکشن ہیں کیا کیا کھانا ہے نہیں کھانا ہے جاننا تھا ذرا جی احمد نام سے تھا

جی جی ہاں ہاں ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے

ہاں پانی وغیرہ تو پی رہے اچھا خاصا

اچھا اچھا اچھا یہ بھی نہیں کھانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اچھا او ماں جی جی

ہاں اچھا ٹھیک ہے ہاں دوا وغیرہ تو ہم ٹائم پہ کھا رہے ہیں ابھی ابھی تو الحمد للہ ٹھیک ہے طبیعت وغیرہ جی جی ہاں ٹھیک ہے ہاں نہیں نہیں خالی پیٹ تو نہیں رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جی جی

اچھا اچھا ہاں ہاں بالکل بالکل ہاں آتے ہیں ہم وہاں ٹھیک ہے سر